हैलो स्पोटस स्पोटस दे बारे च बोला दा में स्पोटस खेलने कन्नै बंदा तंदरुस्त रौंह्दा फिट्ट रौंह्दा होर मतलब कि खेलना बी चाहिदा कि जियां साढ़े इंडिया बिच्च बड़ियां घट्ट गेमां न बाह्ऱ दिक्खो तुसें बड़े लोग खेलदे हून इंडिया च बच्चे सिर्फ क्रिकेट गै खेलदे न होर बी बड़ियां गेमां न क्रिकेट फुट्ट बाल बाली बाल मतलब कि बच्चें गी हर इक चीज़ खेलनी चाहिदा स्पोटस दे बिच्च गै अग्गें बच्चे गी स्पोटस दा इंट्रस्ट ऐ फिर अग्गें जा कोई गेम इंट्रस्ट होऐ गेम च क्रिकेट होई गेआ फुट्टबॉल होई गेआ बाली बाल होई गेआ बास्केट ब़ाल होई गेआ बच्चें दी मतलब कि पिच्छू स्पोट होऐ फिर बच्चा अग्गें जा खेले कुूदे खेलदा बच्चा ते बच्चे गी होर जादा पता लगदा जियां हून कालेज़ बिच्च इंटर कालेज़ मैच करवांदे न फिर ओह्दे बाद इंटर यूनिवर्सिटी मैच होंदे न फिर ओह्दे बाद बी इंटर यूनिवर्सिटी जाइयै अग्गें उद्धर बी स्लैक्शन सलुक्शन होंदी ऐ होर में खुद बी क्रिकेट खेलदा आं होर बाली बाल तां मतलब कि मेरी शैल गेम ऐ जेह्ड़ी में बाली बाल खेलदा आं फिर बी में मतलब कि पिंड अपने खेलने होन्ने आं पिंड मतलब कि पैह्लें बड़ियां टीमां होंदियां हां साढ़े पिंड तिन्न तिन्न टीमां बनदियां हां बाह्र बैठना पौंदा हा हून बल्लें बल्लें मुड़े जूल्ले घटदे गे घटदे गे मतलब कि नौकर होई गे कोई कोई अग्गें पिच्छें चली जंदा कोई ध्याड़ी लान लगी पौंदा मतलब कि इल्लै साढ़े पिंड बाली बाल दा कोई इन्ना ओह् निं रेह्दा ऐ मुड़े आंदे न पंज सत्त मुड़े आंदे न अपनी प्रैक्टिस करदे न चली जंदे घर सैटअप निं लगदा शैल सैट्ट लग्गे फिर मज़ा आंदा खेलने दा फिर अग्गें मौका होर मिलदा डिस्टिक दे मैच होन उद्धर खेलचे उद्धर अग्गें स्लैक्शन होऐ साढ़ी फिर सांबा ओह्दे बाद डिस्टिक दे मैच दे बाद स्टेट मैच उत्थें स्लैक्शन होऐ डिस्टिक च स्लैक्शन होऐ ते स्टेट जाच्चै अग्गें फिर बच्चे दा जनून बधदा हां भाई हून अग्गें हून स्टेट खेलनी ऐ स्टेट बिच्च बंदा होर शैल कंपिटीशन मिलदे उद्धर फिर ओह्दे बाद अग्गें उद्धरों जे स्टेट चा स्लैक्शन होई जा फिर अग्गें नैशनल जाने दा मौका मिलदा ऐ नैशनल जाने ताईं बच्चे दी मैह्नत करना बड़ी जरूरी ऐ जिन्नी मैह्नत करै उन्ना फल पौना ऐ होर बाकी पिंडें बिच्च बी गेमां शैल न पर अज्जकल बच्चे गेमां इसलेई जरूरी न कि बच्चे साढ़े नशे कोला दूर रौह्न मतलब कि बच्चे नशे कोला दा दूर रौह्न तां करियै गेमां खेलनियां चाहिदियां न होर बाह्र जाइयै ते खेलना गै चाहिदा ऐ अग्गें अग्गें मौका मिलना चाहिदा ऐ चलो बच्चे गी बल्लें बल्लें पता लगदा पिंडा कोई स्पोट करने आह्ला बी होना चाहिदा बच्चें गी फिर गै बच्चे बाह्र निकलदे न घरा बी स्पोट होना जरूरी होंदी ऐ होर साढ़े इंडिया च ते सिर्फ इक क्रिकेट जादा ओह् ऐ फेमस मतलब के बाली बाल च इन्ना जोर निं ऐ बाली बाल च बी जोर होना चाहिदा बच्चे जान साढ़े जम्मू दा मुड़ा इंन्ट्रनैशनल खेढेआ हून बाली बाल च शैल प्लेयर ऐ ओह् बी मतलब कि शैल मैह्नत कीती उन्नै अज्ज इंट्रनैशनल खेढा दा ऐ साढ़े जम्मू दा मुड़ा असेंगी बी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि हां भाई साढ़े अपने जम्मू दा मुड़ा इंट्रनैशनल गेआ खेलन होर बी साढ़े मतलब कि बैट क्रिकेट बिच्च बी मुड़े इमरान मलिक चनोएआ हा इंट्रनैशनल खेलेआ ओह् बी चंगा फील होंदा जेल्लै मतलब कि बंदा साढ़े इंडिया दा जम्मू दा बंदा इंडिया टीम च खेढै शैल लगदा हां भाई साढ़े जम्मू दा बंदा इंडिया टीम च खेढा दा ऐ होर बी चलो ठीक ऐ गेमां शैल न इंपार्टैंस न मतलब कि खेलनां चाहिदी खेलो इंडिया आंदी ऐ जियां खेलो इंडिया खेलनी चाहिदी ओह् बी बच्चें गी मौका मिलदा कि हां भाई खेलो होर बी मतलब कि जेल्लै डिस्टिक मैच आंदे न कालेज़ दी तरफा ओह् बी खेलन जाना चाहिदा हां